फोंड्या तालुक्यान जे मनोरंजना खातीर जी वेवस्था केल्ली आसा ती म्हणजे राजीव गांधी कला मंदीर जी कुर्टी हांगां जी वेल्या बाजारान थंय आसा कुर्टी म्हणटा ते थंय आसा थंय खुबशी नाटकां बी अशें दवरलें वयता अशें प्रोग्राम्स खुबशे लोक येताय बी येता पळोवपाक ते देन थंय डान्स सुद्दां डान्स काँपिटीशन सुद्दां आसता देन काँपिटीशन्स थंय आतां दवरलीं वयतात मागीर नाट्य स्पर्धा अशें मागीर येता जे स्कुलांचे गॅदरींग सुद्दां थंय साजरे केल्लें वयता तेंकां सुद्दां तेंच्यांनी आतां पर्मिशन दिल्या थंय थंय तेंकां प्रोग्राम करपाक आणी सिंगींग काँपिटीशन सुद्दां ऑडिशन सुद्दां थंय दवरल्लीं वयता इवन कॉनफरन्स बी आसता ती सुद्दां थंय करता अशें अशें खुबशें लोकांक तेंच्या अश्यो ऑपोर्चुनिटी अशी दिल्या आपले स्किल्स दाखोवपाची अशें थंय फोंड्या राजीव गांधी कला मंदीर म्हणून आसा